साईं मां हाणे नेहरु चौंक ते बीठो आहियां मूंखे हाणे पंज नंबर वञणो आहे त नेहरु चौंक खां वठी पंजे नंबर ताईं छा सवलो मिलंदो ऑटो मिलंदो सवलो की न कैब मिलंदो सवलो जो पैसा घटि वठे ऐं छा जल्दी ईंदो कैब जल्दी ईंदी की न ऑटो जल्दी ईंदो ॿिनिन मां जो सवलो मिले तव्हां मूंखे सुठी सलाह ॾियो त हुन सां मां पंजे नंबर पहुची सघां हुनखां पोइ उते हुतां मूंखे वापसि बि वठी अचे